जर तुका लोन घेवपाक जाय जाल्यार तुका एम्प्लोय प्रोविडंट फंडांतल्यान लोन घेवपाक पडटलो जें तुका तुजो अकवंट नंबर जो बँक अकउंटा कडेन लिंक्ड आसा आनी ताचेर डिटेल्स दिवचे पडटले आनी मेंमबर पोर्टल हाचेर वच्चें पडटले आनी फॉम थर्टी वान चूज करचे पडटलें आनी ऑनलायन समिसांतल्यान तुका तुजे बँक अकवंटाचे जे डिटेल्स आसा त्यो दिवपाच्यो पडटल्यो आनी बँक पासबूक हाचो फोटो घालचो पडटलो पूण सगळें सारकें येवपाक जाय तर तुका त्या अकावंट दान वचपाचें आनी लॉगीन करचें पडटलें मागीर तुवें सांगपाक पडटलें तुका कितें जाय तें तें जावन आसा ऑनलायन सर्विसीस आनी क्लेम मागीर तुका तुज्या बँकाचेर जे डिटेल्स आसा ते घालपाचे आनी मागीर येसाचेर धापपाचें मागीर पी एफ एडवान्साचेर वचपाचे आनी ताका तूं कित्याक लागून लोन घेता तें सांगपाचे आनी ताचे डॉक्युमेंट्स फोटो घालपाचो आनी डिटेल सबमीट करपाचे